भारतके मुख्य भाषा हिन्दी छै भारतमे बहुत तरह भाषा बोललो जाइ छै भारतके मुख्य भाषा हिन्दी बहुत तरहके भाषा यहाँ बोललो जाइ छै हमरासब तऽ मैथिलि बोलै छी हिन्दी भी बोलैला आबै छै थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आबै भारतमे मुख्य भाषा हिन्दी छियै हिन्दी बोलना हिन्दी बोलै तऽ सबके समझमे आबि जाइ छै भारत रऽ मुख्य भाषा हिन्दी छै हिन्दी बोलना भी बहुत पसन्द छै भारतमे यही सबसँ जादा भारतमे जहाँ जेबै सब जगह हर जगह हिन्दी भाषा ही यूज होइ छै हरेक आदमीके हिन्दी भाषा आबै हमरासब घरमे बोलै छी हमरासबमे ठेठीमे घरमे बात करै छी लेकिन हिन्दी भी एबै हमरासबके हिन्दी बोलना भी बहुत अच्छा लगैए आओर ठेठी बोलना भी अच्छा लगै ठेठी हमरासबमे हमरा मातृ भाषा ठेठी छै हिन्दी भी बोलै छै इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा हिन्दी भाषा बोलना बहुत अच्छा लगै हिन्दी भाषा बोलैमे सौख छै हिन्दी भाषा बोलना